शेत आमची रोयता आसतना आमकां खूब पावस पड पडलो जाल्यार आमचें शेत पिड्ड्यार जाता आनी चडय पावस पडलो आमकां नाका चड पावस पडलो म्हणटरीत आमचें सगलें शेताची इबाड जाता वत पडलें जाल्यार आमचें शेत करपन वयता तें भायलें उदक आमकां टेंकरांनी उदक हाडून घालचें पडटा आनी शेतांक चडय मागीर कीड बी लागता आमच्या शेतांक आनी वादळ बी येयलें जाल्यार आमचें शेत सामकें पिड्ड्यार जाता सगलें सकयल जमनीक लागता आमचें शेत आनी तें सगलें पिड्ड्यार जावन आमच्या शेतांक लुकसाण जाता आनी शेतका आमचे शेत शेतकारांक आमचे खूब त्रास भोगचे पडटा आनी गोवोरमेंटान आमकां किदेंय हेल्प करपाक जाय